दस हज़ार दस हज़ार पाँच सौ अट्ठारह बारह हज़ार दो सौ चौदह पन्द्रह हज़ार पाँच सौ पचपन बीस हज़ार आठ सौ चौहत्तर इक्कीस हज़ार दो सौ चवालीस